फोरबो जोंनियाथ' फोरबोआ जेनेबा मानबा जायो आरो ओमफ्रायो मागो बैसागो काति बिनिफ्राय आघोन होमबाबो जों संनाय खावनायखौ जेनेबा मागो बेनिफ्राय आरो बैसागो आरो आघोनावल'सो बांसिन माबानाय जायो नालाय थिक तेनेकवा दा जेनेबा बैसागो होनना बुंनो थांबा जों संनाय खावनायखौ जेन'बा बैसागुआव जेन'बा मोसौ थुखैखालि खुंखा न'आव संनाय जायो खांनानै बिनिफ्राय आरो खोजोमा इनो बायदिसिना माबाफोरखौ हानानै संनाय जायो आरो ओरैनोथ' जेनेबा मोसौ थुखैखालि बियो एकस' एकथा संनायनि माबा दङ आरो होमबाबो जों गासिखौबो बुथुमनो हाया नालाय जों जास्ट सङो दिंखिया एनिफ्रायो खुंखा ओमफ्राय माना मुनि बायदिसिना जि मोनो बेखौनो माने बुथुमनानै संनाय जायो ओमफ्राय आरो खोजिमा खोजिमा फोरखौ मोनोमोन हान्नानै संनाय जायो आरो ओमफ्राय खुंखा संनाय होनबाथ' जेनेबा गासैबो माबाखौनो बुथुमनानै बिखौ सायनानै मानानै ओमफ्राय सुनानै बेखौ माने मोजाङै पियास फालौ बायदिसिना होनानै थाव होनानै मोजां सेरग्रोना लानानै ओमफ्राय बेखौ सङो आरोना जोङो सङो ओमफ्रायो बैसागो होमबाथ' बेनो एनिफ्राय आरो संनाय खावनाय होनबोला आरो बे खुंखायाव जानायानोसै बिनिफ्राय आरो बेथिं बायदिसिना माबाफोरखौथ' संनाय जायो एनिफ्रायो आरो बिथिं मागो मागो फोरबोआव जेनेबा फिथा फिथा सौनायफोरखौथ' संनाय जायो ओमफ्रायो बिदिनो फिथा फिथाफोरखौलाय बिदि एन्थाब फिथा ओमफ्राय अनासि फिथा लारु बायदिसिना माबफोरखौ सावनाय जायो आरो जोङो इनिफ्रायो आरो मागो मागोबाथाय आरो बिदिनो सबाइ ओंख्रै ओमफ्रायो बायदिसिना ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो ओमफाय दा थुर'ल' सबाइ ओंख्रिफोरखौ सङोबोला जोङो जेन'बा फास्टआवनो सबाइखौ खारैदों माबाना लाग्रोयो आरो खारैदों फोमोन्ना लाग्रोयो आमफ्राय बेयाव जदिबा बायदिसिना अमा अमा बेदेरफोरखौ होनोबा बेयाव माने एक्सथ्रा एवना लाग्रोयो एवना लागोरनानै बेखौ एवना लागोरनानै माने आमफ्राय सबाइ ओंख्रियाव जास्ट होयो आरो होबोलानो जेनेबा जानो गोथाव जायो सबाइ ओंख्रैया ओमफ्रायो आरो मा संगोन दा जेन'बा अनला ओंख्रिफोरखौ संङोबाबो अला ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो अनला ओंख्रिफोरखौ संबोला दा जेनेबा बायदिसिना अनलाबाबोथ' जेनेबा जों खारैदोनो फोमोन्ना लागोरनाय जायो आरो बिनि उनावसो अनलाफोरखौ होनाय जायो ओमफ्राय आरो नाफोर बेदरफोर होनोबा बेखौबो मोजाङै फानलु संख्रै थाव फैदों मोजां पियासफोरदों एवनानै बेदरखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनानैसो जेनेबा अनला ओंख्रिफोराव होनाय जायो नालाय होइ बिदिनो संनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो आरो बिदिनो आघोन आघोन आघोन गोरलै होनोबोला आघोन गोरलै जानायावथ' बिदिनो आरो फोरबोआव माने अनला ओंख्रै अनला ओंख्रै जोंनिया माने फोरबोआव आघोन गोरलै जानायाव माने अनला ओंख्रै अनला ओंख्रै संनाय जायो आरोना ओमफ्राय बियाव जोंहा फोरबोनि समाव समाजाव ओंखाम गोरलै जायो नालाय बेयाव माने माबा मा होनना बुङो अनला अनला ओंख्रै अनला ओंख्रै सङो आरोना अनला अनला जेनेबा बहाबा दाउ अनला दाउ अनला ओरै सङो फासआवनो जेनेबा अनला अनला संबालाय बिदिनो खारै खारैदों मोजां माबाना लागोरनानै बेखौ अनलाखौ मोजां गोलिहोना लागोरनानैसो बेयाव बेदरफोर होनोबा माने दाउ दाउ बेदरानो जा अमा बेदरानो जा बा नायानो जा बेखौ मोजां सेरगोरना लानानैसो अनला ओंख्रियाव होयो आरोना बिदिनो दाउ अनला बिदि सङो ओमफ्राय बायदिसिना मिरामिस खाजाबो थायो जेरै खफि आलु मटर बायदिसिना लागायनानै संना एक्सट्रालि आरो माने मिरामिस खाजा एक्सट्रा होयो आरोना आमफ्राय आरो बेयावहाय थागोन पापर आमफ्राय बायदिसिना फान्थाव फ्राइ माबा फ्राइ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि थायो आरो आघोन गोरलै ओंखाम गोरलै जानायाव ओमफाय बेनो जोंनि फोरबोनि माबा फोरबोनि जानाय लोंनाया आमफ्रायो दा काति फोरबो काति फोरबो दङ काति फोरबोआवबो जेन'बा बेफोरबायदिनो फोरबोनि सम नालाय फोरबोनि समाव जेन'बा जोंनि दा फोज नखराव जोंहा माने बिदिनो फोरबोनि समबा आरोना फोरबोनि समबा माने मिरामिस जायो जेलै दालिफोरखौ बेफोरखौबो जायो आमफ्रायो मैगं मैगं मैद्रुफोरखौ बिदिनो रुनाय रुनाय जायो आरोना लाइ लाफा लाइ लाफा माबानानै मै जायो आरो फोरबोनि समाव नख'राव जानाय आरोना